हम घूमे जाय लए चाहैत छी नेपालमे पशुपति नाथके मन्दिर हई वहाँ जाइके हइ हमरा वहाँ जाइके बहुत इच्छा हइ ओ मन्दिर बहुत अच्छा लगैया एहि लेल हम वहाँ पर घूमे जायब पशुपति नाथके मन्दिरमे पशुपति नाथसँ दर्शन करैके हइ पशुपति नाथके मन्दिर नेपालमे पड़ैत हइ नेपालमे हमरा सभकेँ जाइके हइ पशुपति नाथके मन्दिर पर हम सभ जायब पशुपति नाथसँके दर्शन पायब